हेलो नमस्कार सर कहे रहे हैं कि थोड़ा कपड़ा दिखाइए अच्छे में तो थोड़ा ब्रांडेड दिखाइए जैसे अच्छा लगे देखने में नहीं नहीं मुझे पैन्ट सर्ट में दिखाइए जो बढ़िया अच्छी क्वालटी रहे कि कलर का दिखाइए जो अच्छा लगे किसी ब्रांड का

जारा ओरा का दिखाइए जारा ओरा का दिखाइए वही पैन्ट का बत्तिस है और सर्ट का मीडियम साइज दिखाइए कितना परसेंटेज ऑफ है इस पर बहुत कम है आपके यहाँ तो आप के यहाँ तो कपड़ा बड़ा हाई रेंज का है वो तो है बट जैसे आप यहाँ थोड़ा बीस परसेंट तक अगर आफ हो जाए तो बताइए नहीं इसी ब्रांड का जैसे बीस परसेंट आफ करेंगे इस कपड़े में नहीं नहीं बस एक ही देख लीजिए अगर हो जाए नहीं तो कहीं आस पास दुकाने बताएँ कोई अच्छी खासी हाँ तो देख लीजिए अगर हो जाए तो सही है मैनेज कर लीजिए देख लीजिए अगर ऊपर तब आप बात कर लीजिए अगर हो जाए तो सही है नहीं तो हम आप बताएँ कोई आस पास दुकान हो तो हम दिन में दे दें तो हम ले लेंगे वहीं से अच्छा सर कपड़ा अच्छा लगना चाहिए जैसे क्वालटी अच्छी हो जी तो कपड़ा आपके यहाँ जैसे क्या है कि हाई रेंज में भी है तो अब ज़्यादा आई न मीडियम में रहे आप कहे रहे हैं पन्द्रह परसेंट ऑफ है कितना है उसमें ठीक है करवा दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है तब पैक कर दीजिए ठीक ठीक